डाक्टर साहब बोल रहे हैं अरे बहुत दवा कराए हमारा तबियत नहीं ठीक हो रहा है भाई तनिक सा डाक साहब बढ़ियाँ दवा देखैं कहीं से हमार ट्रांसफर कर दें कहीं चले जाएँ दूसरी जगह बढ़ियाँ जगह तो ठीक हो जाएँ कम से कम हाँ डाक साहब बहुत दिक्कत बा परेशानी बा

अरे कुछ जाँच लिखे हैं तो जाँच करा लें पहले देखा दें

तो अब यही यही बात है कि ठीक होना चाहिए डाक साब बहुत बहुत समझ लीजिए तबियत में इतनी गड़बड़ी है कि उठै बैठै में बड़ी दिक्कत बा समझ लिजिए कि परेशानी पेट तो बंद ही पूरा गड़बड़ी बा

हाँ बढ़ियाँ ट्रीटमेंट सब डाक्टर साहब होए के चाही बढ़ियाँ से औ एक दिक्कत बा परशानी बा उठै बैठै में दिक्कत बा नाही उठ बैठ जात बा एक खटिया बेड पर सूतल बाटे

तो आपसे ढाई बजे तीन बजे मिलें आपके चेम्बर मा चेम्बर मा

डाक साहब ता इधर देखवाए दा और सीनियर कोई डाक्टर हो तो बढ़ियाँ देखवाए दे दवा बढ़ियाँ चले कम फिक्र तो हमेशा बना रहता है

हाँ बढ़ियाँ चेकअप कराए दें तनि बढ़ियाँ से हो ठीक अरे पूरा टाइट बा अरे हवा तो कभी कभी पास होता है कभी कभी एकदम रुक जाता है तो दिमाग से चढ़कर एकदम घबराने लगता है तबियत पूरा आ रहे हैं डाक साहब आज ठीक है डाक साहब